जी हाँ महाकाल बिल बिल्डर्स से हाँ से बोल रहा हूँ कौन बोल रहे हैं आप वैसे अच्छा अच्छा तो आपको कहाँ चाहिए उज्जैन में या इंदौर में उज्जैन में है न तो आपको ठीक है सिवान से वैन्यू में दे देते हैं बहुत बढ़िया है पच्चीस चालीस के हैं पंद्रह चालीस के हैं तीस चालीस के हैं आपको जो साइज़ चाहिए वह सारी अवेलेबल है अपने पास और मटेरियल भी बहुत अच्छा है उसमें यूज़ किया हुआ है पूरी कॉलोनी आपको हिन्दू कॉलोनी में लगी है इसमें कहीं से कहीं तक किसी मोमेडेम को नहीं दिया गया हैं ठीक है और दूसरा ए कि आपको कॉलोनी के अन्दर मंदिर मिलेगा गार्डेन मिलेगा पानी की पूरी व्यवस्था है सीमेज की पूरी है सब सर्विस वाले हैं और सभी मतलब सिटी से जुड़े हुए लोग हैं नहीं नहीं ना देखिए आप एक बार पहले उसको देख लीजिए एक बार विज़िट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा पहले आप प्रॉपर्टी देखो फ़िर उसके बाद उसकी वैल्यू बताएँगे आपको वैसे वैसे मोटा मोटा आपको पंद्रह चालीस का पड़ जाएगा आपको पंद्रह लाख के आसपास जी उसमें एक हॉल मिल जाएगा आपको लेट बाथ है किचन है एक दो रूम हैं हाँ पूरा पूरा पूरा लग्ज़री रहेगा पी ओ पी कराके देंगे उसमें और आपको लाइफ फिटिंग पूरी कम्प्लीट मिलेगी कलर मतलब जैसा आप चाहेंगे आप जो सेलेक्ट करेंगे वह कलर करवा देंगे आइए आप वह विथ फैमली आइए पूरा सब देखकर जाइए पूरा जैसा आपको लगेगा और बुकिन्ग के लिए आपको पचास हज़ार रुपये एडवान्स जमा करने पड़ेंगे ठीक है